चोवंजाह हज़ार सत सौ वीह ॾह हज़ार अठ सौ चालीह हिकु लखु सतेतालीह सौ उणिवीह टे लख वीह हज़ार चार सौ सतेतालीह सत लख छाहितालीह हज़ार पंज सौ वीह